वैसे तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय अपने भारतीय व्यंजन बनाना काफ़ी पसंद है क्योंकि यहाँ के भारतीय व्यंजनों की बात ही कुछ और होती है और तरह तरह के लोग अलग अलग प्रान्तों से आ कर हमारे भारतीय व्यंजनों को आते ही इस लिए ख़ास कर हैं कि वो हमारे भारतीय व्यंजन उनका स्वाद ले सकें और मुझे सब से ज़्यादा जो पसंद है वो है तले हुए व्यंजन बनाने का क्योंकि तले हुए व्यंजन बनाने में जो एक ज़ायक़ा आता है जो स्वाद आता है वो एक अलग ही ख़ुशी महसूस कराता है जैसे कि बहुत बहुत तीखा भी होता है बहुत खट्टा होता है या तो अगर किसी को तीखा नहीं खाना तो उसके हिसाब से भी रहता है पर कुरकुरा होता है तो ऐसे सब व्यंजन मुझे बनाना बहुत पसंद है बहुत प्रिय है क्योंकि यहाँ के जो भारतीय लोग हैं उनको थोड़ा ऐसा तला हुआ ज़्यादा खाने की आदत है और थोड़ा सा तीखा खाने की आदत है तो हमारे यहाँ काफ़ी तीखा व्यंजन बनता है क्योंकि हम लोग कहाँ सब को तीखा पसंद है और कुरकुरा होता है और कहना चाहिए उसका जो स्वाद आता है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है